بطور مصنف میں ان موضوعات پر مزید لکھنا چاہتا ہوں جو انسان کے باطن احسسات اور نفسیات سے جڑے ہوں میں انسان کی اندرونی کشمکش سماجی ناانصافی طبقاتی فرق اور روحانی بحران جیسے مسائل کو ادب کے ذریعے اجاگر کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میرا قلم معاشرے کے ان پہلوؤں کو سامنے لائے جن پر اکثر پردہ ڈال دیا جاتا ہے جیسے کہ کمزور طبقات کی آواز عورت کی خود مختاری نوجوانوں کی الجھنیں اور مذہب و انسانیت کے باہمی تعلقات میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسانیت سب سے بڑی عبادت ہے اور ادب کا اصل کام صرف تفریح نہیں بلکہ تربیت بھی ہے میں چاہتا ہوں کہ میری تحریریں قارئین کو سوچنے پر مجبور کریں ان کے ضمیر کو جھنجوڑیں اور انہیں بہتر انسان بننے کی تحریک دیں یہی میرا پیغام ہے اور یہی میرا مشن